मैथिली मे हमरा बजैत तऽ बहुत दिक्कत भेल छलै शुरू शुरूमे जब हम छोट छलहुँ हँ तऽ हमर दाइ बाबा सब बहुत सीखेलनि लेकिन बच्चा रहिए ओते जादा कोनो कोनो बाजि तऽ लियै दाय बाबा से सीख सीखके बजियै लेकिन बहुत सारा एहन शब्द छलै जे हमरा बाजेमे बड़ा परेशानी होइत छलै कठिन छलै तैयो हमर दाइ हमर माँ हमर पप्पा सब बहुत ही समझाके ओकरा सरल बनाके हमरा सीखाबे जे कोशिश करैत छलखिन हँ मगर हम बच्चा रही हमरा ओतेक जादा समझमे नहि आबे कि ई शब्द की होइत छै एकर मतलब की होइत छै हम बहुते पूछैत छलिअनि तऽ हमर बजैतमे बहुत दिक्कत होइत छलै हम गलत बाजि दय छलियै तैयो हमर माँ पप्पा बहुत ही समझा कऽ बतबे छलथि हँ की एना नहि एना बजहिन ई शब्द गलत भऽ जाइत छै एकर मतलब जब तू शब्द गलत बजबिही तऽ एकर मतलबो गलत भऽ जेतै तै तू एकरा एकदम बढ़िआँ से बजही अगर हम आ तू मे मैथिली मैथिलमे रहिके मैथिली नहि बजबिही तऽ दोसर लोग मैथिल की बजतै तऽ एकरा तू सीख आओर बढ़िया से सीख जे बजही तऽ अपन पहचान हो कि हम मैथिल मैथिलसँ छी हमर पहचान मै मिथिला अछि एना सीख तऽ हमर दादा दादी सब बहुत प्रयास कयने छलथि ओ सीखाबेके ओहिके लेल धीरे धीरे तऽ हम सीख गेलहुँ लेकिन फेर हमरा लिखहोमे दिक्कत होइत छलऽ जे चीज हमरा अबितो अबितो छलऽ सेहो हमरा लिखऽमे बहुत ही दिक्कत होइत छलै किआकि जे हम बाजि लै छलहुँ ओ तऽ हमर दादा दादी सीखा दय छलै छलखिन हँ लेकिन ओना तऽ हम लिख नहि सकैत छलहुँ किआकि जहाँ सीखैत छलहुँ फेर बिसरि जाइत छलहुँ हँ फेर दादी लग जब हम किछु गलत बजैत छलहुँ हँ तऽ हमर दादी सीखा दैत छलथि कि ई शब्द एना नहि हेतै ओना बन लिखी ओना पढ़ीन ओना बजही जे लोग तोरा देखिके तू जेना बजबीही तोहर छोटका भाय बहिन सब सीखतहुँ ओहिके लेल ओनाहिते हम बजैत छलहुँ हँ आओर हम मैथिलिओ पढ़ाइ कयने छी मिथिलाके मैथिली हम बजैत छलहुँ हँ तऽ हम मैथिली पढ़ाइयो कयने छलहुँ हँ ओहि लऽ हम मैथिली जब शुरू शुरूमे पढ़ऽ गेल छलहुँ हँ क्लास करैत छलहुँ हँ ओहिमे हमरा पढ़होमे बहुत दिक्कत होइत छलऽ आओर लिखहोमे बाजे तऽ हम सीख लेने छलहुँ हँ लेकिन हमरा पढ़होमे कनी दिक्कत भऽ जाइत छलै हँ जे बाजि शब्द सिखा देने छलै ओ तऽ हम धूरझार बाजि लै छलहुँ हँ लेकिन लीखल जे रहैत छलैया मैथिलीमे ओकर एकदमसँ अथी ओकरा देखिके हम कनी नर्वस भऽ जाइत छलहुँ हँ तैयो हम अपन समझि समझिके समझि समझि सीख लै छलहुँ हँ हम पढ़ि लै छलहुँ हँ फेर ओनाहिते ओनाहिते दिक्कत कठिनाइ तऽ बहुत भेल छलै लिखऽमे पढ़ऽमे लेकिन फिर भी हम एकदम धीरे धीरे धीरे धीरे सीख लेलहुँ ओहिके बाद लिखहो लगलहुँ धीरे धीरे दिक्कत तऽ बहुत भेल छलै लेकिन सीख गेलहुँ आब सीखलाके बाद अब तऽ आब लगैत छलै जे हम पूरा आबि गेल आब आबि गेल तऽ फेर हमर दादा दादी माँ पप्पा सब सेहो खुश भेलनि कि मैथिली बाजऽ आबि गेलै कयला कि जे इंसान मिथिलाञ्चलमे रहतै ओकरा अगर मैथिली बाजऽ नहि एते तऽ लोक की कहतै की ई मिथिलाञ्चलसँ नहि छै अपने पहचाने जब नहि रहते तऽ अहिके लेल बहुत दिक्कत भेल छलै लेकिन हम सीख लेलहुँ बस हम एतबे कहऽ चाहैत छलहुँ हँ